हाँ जी ये कह रहे वो आपके पास लकड़ी मिल जाएगी सागवान की हमें क्या है कि हमें कुछ फ्रेम वग़ैरह बनवाना है बनाना है और थोड़ी सी कुर्सियाँ वग़ैरह भी बनानी थी सागवान की लकड़ी की डिमांड है थोड़ा सा मिल जाए तो बताएं या फिर आप क्या रेट में पड़ेगी जी जी हाँ ठीक है मैडम हाँ क्या है हमें ये डोर बनाना है जो दरवाज़े का फ्रेम चाहिए उसमें सागवान की लकड़ी और फर्नीचर बनवाना है कुर्सी वग़ैरह बनना है सोफ़ा भी बनना है तो सागवान की लकड़ी की डिमांड है हम ने कहा चलो बात करते हैं तो कब आ जाएं फिर आप के पास

हाँ थोड़ी जा ज़्यादा मात्रा में चाहिए जी ठीक है ठीक है ठीक लगा लेना और क्या है वो चीज़ लगा ही होगी कि ज़्यादा लकड़ी चाहिए तो रेट सही लग जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए अच्छा एवलेवल तो हो जाएगी सागवान सागवान की लकड़ी ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा तो किस नाम से है ये अच्छा अच्छा ये कौन सी जगह पर है अच्छा नई सड़क पर है ठीक ठीक ठीक है ठीक है तो फिर हम कल निकालते हैं या सा या शाम को ही आता हूँ मैं मैं आज शाम को ही आ जाऊँगा शाम को छः बजे के छः बजे के लगभग

ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है